हमरा प्राकृतिक सौन्दर्यकेँ देखिके सभसँ बेसी मोन मोनमे खुशी होइत अछि आ हमरा बागवानीके प्रति सेहो विशेष रूचि रहैत अछि आ अपन खाली समयमे बागवानी लगबैत छी जेना फूलसभके जे सौन्दर्य होइत छै से प्राकृतिकमे अलगसँ एक चारि चाँद लगबैत अछि ओहिसँ देखि कऽ बड़ा मोन खुशी होइत अछि चारू तरफक जे हरियाली होइत छै किसानक खेती जेना खास कऽ के धानक समयमे खेतक हरियाली या गहूँमके समयमे ओ हरियालीके बीचमे सेरसोके जे फूलके पीलापन एकटा अलग खुशीनुमा अनुभूति प्रदान करैत अछि तहिना आमक जे मज्जर जे होइत छै सेहो एकटा प्रकृतिके सौन्दर्यके बढ़ाबैत अछि जाहिसँ हमर मोन देखि कऽ आओर गदगद भऽ जाइत अछि हम अपन घऽरपर समय समयपर भेटल या खाली समय जे बचैत अछि ताहिमे बागवानी लगबैत छी किछु जमीनपर किछु गमलामे आ ओकरा देखभाल करैत रहैत छी जाहिसँ हमरा विशेष खुशी भेटैत अछि आर खास कऽ के प्राकृतिक नजारा जखन सुबहक समय अरुणिमा कालके जे समय होइत छै सूरजक लाली प्रकृतिपर पड़ैत रहैत छै आ प्राकृति फूलल ओ हँसैत खिलैत फूल ओकर आ कली आ के दृश्य जे होइत छै से एकटा आओर अलग अनुभूति प्रदान करैत छै जे एकटा सौन्दर्यके रूपमे ओकरा कतबो ओकरा प्रशंसा करबै तऽ ओ कम रहत